हैलो मेरा नाम सचिन है क्या मेरी बात गुरुकृपा रेस्टोरेंट से हो रही है मुझे खाना ऑर्डर करना था स्पेशल थाली मेरा पता कालाबाठा बैतूल है इस पते पर ग्यारह बजे तक पहुँचा दीजिए मैं पेमेंट ऑनलाइन डिलीवरी बॉय को दे दूँगा